ہیلو جی جی بتائیں میم اچھا سونا مطلب سونے میں کچھ تو چاہیے ہوگا میم سونا کون خریدتا اچھا تو میم صرف گولڈ می ہی چلے گا یا پھر چاندی وغیرہ بھی گولڈ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں اُس کے لیے آپ کو کوئی شکایت کا موقع جی جی بالکل بالکل مِل جائے گا اِس کے لیے آپ مطمئن رہیے ٹھیک ہے میم آپ نے کیا کیا بتایا میم پھر سے اپنا آڈر گولڈ کتنے گولڈ چین کتنے کیرٹ والا چاہیے میم ہمارے پاس ٹین ہے ٹویلو ہے اینڈ سکسٹین ہے ٹویلو چلے گا اوکے اچھا اچھا چار جوڑے چاہئیں نا بینگلس ہاں ہاں میں سمجھ گیا کوئی نہیں وہ اِس کو کتنے کیرٹ میں کروا دوں اچھا ٹھیک ہے میم یہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اُس کو بھی اچھا بٹ میم اِس کے اس کے لیے بچوں کے لیے تو چاندی بیسٹ رہتا ہے ویسے اگر آپ کہیں گے تو اِس کا اصل میں ہمارے پاس پیس آتا نہیں ہے اِسے جو ہے ہم آڈر پر بنوانا ہوگا تو اگر آپ کہیں گے تو ہم بنوا دیا جائے گا یا پھر چاندی اگر آپ دیکھ لیں چاندی اگر آپ

میم آپ جو ہے آ کر کے یہاں پر کیلکولیٹ کروانا ہوگا ٹھیک ہے نا ایسے ایکچولی میں کیلکولیٹ نہیں کر پاؤں گا ہاں ہاں آپ آ جائیے گا ہاں اپنے پاس ڈیزائن بہت سارے ہیں آپ آ جائیے گا ٹھیک ہے نا اپنے ڈیزائن سلیکٹ کر کے پھر یہیں چوز کر کے اور کچھ ہمیں کیا نام کہتے ہیں اوکے میم بالکل بالکل بالکل بالکل منگوا لیں گے آپ ایسا کیجیے کل آ جائیے شاپ پہ ٹھیک ہے نا گیارہ بجے گیارہ بجے گیارہ سے چھ آپ آ سکتے ہو میں مِلوں گا آپ کو ٹھیک ہے شام چھ بجے تک ٹھیک ہے نا اوکے میم تھینک یو